हलो जी नमस्कार आसिफ अली कोठारी डबरा से बोल रहा हूँ जी हमें एक कैब बुक करनी है मैं डबरा से ग्वालियर जाना चाहता हूँ एक अपने वहाँ पैलेस वग़ैरह घूमने के लिए जी जी तो मुझे आप के पास एक अच्छा सा वाहन आप के ओर से चाहिए आप कौन सा उपलब्ध करा सकेंगे चार लोगों वाला वाहन कौन सा है जी जी हाँ अच्छा अच्छा जी और छः लोगों का वाहन जिस में छः लोग फिट आ सकते हों जी जी अच्छा जी गाड़ी की कंडीशन कैसी रहेगी जी गाड़ी की कंडीशन में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए कीमत का क्या रहेगा ना ना ना ना ये तो ज़्यादा कर रहे हैं आप तीन हज़ार तो ज़्यादा हैं जी जी हम तो दो हज़ार देंगे चालीस किलोमीटर है ग्वालियर यहाँ से जी जी उसके उसके साढ़े तीन हज़ार देंगे जी ठीक है आप बुक कर दीजिए हमारी कैब धन्यवाद